ग्राहक शेवा बैंक ग्राहक शेवा कमु कंदी आहे ॿ प्रकार सां हिकु ग्राहक शेवा जो काउंटर लॻियल हूंदो आहे बैंक जे अंदर की भई तव्हांजी कोई बि पंहिंजी ॾुखिया हुजे कंप्लेन हुजे त उहो वठंदा आहिनि ॿियो ऑनलाइन पाण खे हिकु नंबर मिलंदो आहे फोन ते तव्हां ऑनलाइन बि करे सघो था एप्लीकेशन में तव्हां ग्राहक शेवा खां ॻाल्हाए सघो था ऐं उन ऑनलाइन बि हिकिड़ो मोबाइल नंबर ॾिनो वेंदो आहे उन मोबाइल नंबर ते तव्हां फोन करे ॻाल्हाए सघो था तव्हांजी कंप्लेन ॾेई सघो था त ग्राहक ग्राहक शेवा उहो त कमु ॾाढी हा ज़रूरी बि आहे कम बि ईंदी आहे पर कोई कोई मामिले में ग्राहक शेवा जो कम न थींदो आहे छो त हुननि जी बैंक जा नीति नियम प्रमाण उनन खे हलिणो पवंदो आहे हिन उहा जनरली हाणे तव्हांजी कहिड़ी कंप्लेन आहे कहिड़ो कमु आहे उन मथां आधारु रहे थो घणा ॾींहं लॻनि था उहा त ॿ खां टे ॾींहं जे अंदरु ॿ खां ॾिए टे ॾींहुं चालू बैंक जेका आयल जे अंदरु कम थी वेंदो आहे हिननि खां पोइ ग्राहक शेवा हिकु सरकारी बि हिकु ग्राहक शेवा केंद्र आहे जेको तव्हां हिन खां सवाइ कुझु कंप्लेन करे सघो था की बैंक अगरि तव्हाअंजो क ग्राहक शेवा बैंक वारी जेकी आहे उहो तव्हांखे कम कोन थी अचे त तव्हां सरकारी ग्राहक शेवा नंबर ते फोन करे बैंक जी कंप्लेन करे सघो था ॿिया ॾुखियाई सहुलाई पंहिंजी जेकी बि हुजे सुवालु जवाबु तव्हां करे सघो था कुझ बि पाण खे सम्झणो हुजे सम्झी सघो था